मुंहिंजी गाइण जे प्रति रूची सभिनी खां पहिरीं तॾहिं जागी तॾहिं मां पंहिंजे गुरु महाराजनि खां नाम दानु वरितो मां हुननि खां नाम दानु वठी करे भॼनु गाइणु लॻयमि ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजी रूची गाइण में एतिरी लॻी वेई की मां हाणे बिना गाए न रही सघंदो आहियां सभिनी खां वॾो मूंखे कृष्ण भॻवान जा भॼन थी विया पंहिंजे सिंधी झूलेलाल साईं जा भॼन थी विया साईं टेऊंराम बाबा जा भॼन थी विया इन्हनि में मुंहिंजी ॾाढी रूची आहे ऐं मां जिते बि ॾिसंदो आहियां त मूंखे जिते बि ख़बर पवंदी आहे की हिते कीर्तनु आहे हिते भॼन हलंदा आहिनि हिते सतसंग थिअण वारो आहे त मां हुते सभिनी खां पहिरीं वेंदो आहियां त हिन शइ में मुंहिंजी ॾाढी रूची आहे ऐं मूंखे कृष्ण भॻवान जे भॼननि में थी वियो या सतसंग में थी वियो कीर्तन में थी विया हुते ॾाढो आनंदु ईंदो आहे त मूंखे सभिनी खां पहिरीं जेकी रूची मिली गाइण जी उहो पंहिंजे गुरु महाराजनि सां मिली हुई